قرآن میں جو آیتیں ہوتی ہیں وہ بہت سچ ہوتی ہیں اور جو بھی آیت ہم پڑھتے ہیں اس سے ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے کیوںکہ یہ جو کتاب ہوتی ہے قرآن مجید جس میں جو میں ہر بات لکھی ہے وہ سچ ہے اور اس کو آیت کو کوئی بھی آیت ہو اس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سکون ملتا ہے اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم وہ پڑھتے ہیں جیسے ہو گئیں جیسے اس کو پڑھنے میں بہت نیکی اوربہت کئی ساری پریشانیوں سے دور ہیں نیکی ملتی ہے اور نیکیاں ہمارے پاس آتی ہیں اور نیکیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے نیکیاں ہمیں جتنا پڑھو اتنا ملتی ہیں اور ہم قرآن مجید اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے بہت ایسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی گناہ ہم کر بیٹھے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور جب قبر میں ہم جائیں گے ان کے عذاب سے بھی ہم بچ سکتے ہیں اور ہم ان کی یاد سے بھی بچ سکتے ہیں کیوںکہ ایسا کرنے سے ہمیں بہت سکون مل جاتا ہے کیوںکہ جو پڑھنا ہے ان کو پڑھنے سے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے